اتر پردیش میں سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں کوئی جاتی نہیں ہوتی اور اتر پردیش میں سب مل جل کر رہتے ہیں اور سر اتر پردیش میں زیادہ تر لوگ سوٹ سلوار پہننا پسند کرتے ہیں جبکہ باقی دیشوں میں باقی دیشوں میں جینس ٹاپ ساڑی ایک رنگ کی ساڑی جینس ٹاپ اسکرٹ یہ سب پہنتے ہیں اور یہاں اتر پردیش میں ہر رنگ کا کپڑا پہنا جاتا ہے کسی کا بھید بھاؤ نہیں رکھا جاتا یہاں سب مل جل کر رہتے بھائی بہن کی طرح جبکہ باقی دیشوں میں اگر کوئی مر بھی رہا ہو تو کوئی کسی کو دیکھنے نہیں جاتا پوچھنے نہیں جاتا اور اتر پردیش میں سب تہذیب سے بات کرتے ہیں اچھے سے بات کرتے ہیں اچھے سے مل جلتے ہیں جبکہ باہر دیشوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا